चार पाँच बच्चे हैं उसको भी कभी कभी वे बच्चे बीमार कभी वे बच्चे बीमार उसको पैसे लगाते रहते हैं उसको बहुत खर्च है और कुछ अब एस्मार्ट कार्ड बना है तो उसमें भी सरकार अब तो कुछ छूट दिए हैं बच्चे के दवा लाना है पंद्रह ब पांच सौ उसको लाएगा हज़ार उसको लगा गए दो हजार पाँच छः हजार रुपया कल दे करके आए हैं खर्च करे हैं बच्चे को बार बार बीमार रहते हैं क्या देखे दवाई उसको टैम टैम से ही देना है और इतने है पाँच चार पाँच बच्चे हैं तो उसको तो खर्चा है आ उस डाक्टर को बार बार द इलाज कराना है तो आज उज बज अच्चा अच्छा है तो वह खराब है वह वह बीमार पड़ा तो वह अच्छा हुआ तो वह बीमार पड़ा इसी में इलाज कराते हैं दवा सुइया कराते हैं अच्छा से खिलाते पिलाते हैं बच्चो को टैम से और अब तो यह आयुष्मान भरत कार्ड मिला है तो इसमें कुछ सरकार तो छूट दिए हैं मोदी जी अब देखिए क्या होते हैं उसमें मोदी जी क्या कमी सब कम करते हैं अब अभी तो बहुत खर्चा है बच्चे को ला कर बहुत पैसे खर्च होते हैं बच्चे को साथ क्या करे बहुत मजबूरी है परेशानी है यह लोग अब वे कुछ मदद किए हैं मोदी जी आयुष्मान कार्ड ले करके और देखिए अब बच्चे सबको कैसे ज़िंदगी पालेंगे अब भगवान यही जानेंगे द ऊपर वाले को माया है इतने खर्च करते हैं बच्चे लोग में और दवा खिलाओ किसी को कभी कभी बीस हज़ार खर्चा कभी पंद्रह हज़ार हो जाता है यही लिए परेशानी है हम लोग को मजबूरी है एही सब देखना पड़ता है अब देखिए क्या है अब बच्चे लोग अब जब बड़े हो जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है अरे अब सरकार मोदी जी कुछ भरोसा दिए हैं कुछ छुटकारा करें हैं हेल्फ किए हैं इतना प कार्ड बना दिए हैं तो कुछ कम लगेंगे पैसे और यही सब है बीमारी है तो दवा बीरो टैम से खिलाओ पिलाओ बच्चे लोग को हिफागद करो अभी बच्चे के देखो क्या देखना है बच्चे को न संभालना है बच्चे को अच्छा सा दवा खिलाओ दवाई करो उसको पंथ पानी दो खिलाओ पिलाओ काहे है पच्चीस हजार सी टी स्कैन करो पंद्रह हज़ार दिएँ हैं सी टी स्कैन अब देखो क्या मजबूरी है यही लोग तो देख रहें हैं क्या है देखो पर बार बार बच्चे लोग कोई न कोई घटने है कोई बीमार है अब यह परेशानी है प अब मोदी जी कुछ छुट दिए हैं तो देखो हल्का है यही सब काम करें हैं और तीकरा बाद बात